यहाँ बिहारमे साक्षरता दर बहुत कम छै बिहारमे अभी बासठि परसेंट साक्षरता दर छै जेकि बहुत अभी बिहारमे अन्य राज्यके तुलना भी अभी न बिहार करै पबै छै जबकि बिहार लेकिन बिहारमे भी अब साक्षरता दर धीरे धीरे बढ़ै छै जोकि हमारे मुख्य बिहारके मुख्यमन्त्री श्रीमान नितीश कुमारके अथी कारण बिहारमे आब धीरे धीरे साक्षरता दर की आँकड़ा बढ़ै छै जोकि बिहारमे बहुत ही कम साक्षरता दर अइ जैसेकि महिलाके साक्षरता दर पचपन पर्सेन्ट बाबन पर्सेन्ट है जोकि पचपन पर्सेन्ट तक धीरे धीरे जोकि सए पर्सेन्ट होइके लिए अब धीरे धीरे आँकड़ा बढ़ै छै अभी पचपन पर्सेन्ट भेल छै जैसे पुरुषके साक्षरता दर अभी पैंसठि प्रतिशत छै जोकि अरसठि पर्सेन्ट होइमे अभी टाइम लगतै लेकिन धीरे धीरे अब साक्षरता दर बढ़ै छै बिहारमे भी आब साक्षरता दर बढ़ै छै जोकि अब दओसरा राज्यके तुलना बिहार भी करि सकै छै जोकि बिहारके कुल जनसंख्याके साक्षरता दर अरसठि पर्सेन्ट छै